मैं भावेश ठाकुर मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले का रहने वाला हूँ मुज़फफ़रपुर ज़िले में एक के अंतर्गत ही एक आता है कटरा ब्लॉक के अंदर जजवार गाँव जो काफ़ी बड़ा गाँव है यहाँ लगभग तीन पंचायत है यँहा पर बहुत सारे खेल मुज़फ़्फ़रपुर में तो ऐसे बहुत सारे खेल खेला जाते हैं जिस में ख़ास कर के क्रिकेट जो है काफ़ी फेमस है और मेरे एरिया में भी काफ़ी क्रिकेट फेमस है और क्रिकेट के साथ साथ यहाँ पर कई सारे खेल खेले जाते हैं जैसे कबड्डी हो गया इसके बाद में और भी जो गेमिंग टाइप होता है वह भी खेला जाता है और जहाँ पर मेला भी लगता है जिस में रंगारंग कार्यक्रम भी रखा जाता है जो ख़ास कर के गाँव के बच्चे भी मिल कर के आपस में करते हैं फिर भी जो सब से ज़्यादा देखा जाता है वो क्रिकेट है क्योंकि क्रिकेट जो है आज कल बच्चे से ले कर के जवान जितने भी हैं वो सब क्रिकेट के दीवाने होते हैं ख़ास कर पूरे भारत में अगर देखा जाए तो क्रिकेट सब से ज़्यादा देखा जाने वाला ये एक मैच होता है और ख़ास कर के जो मेरे गाँव में जो क्रिकेट होता है जो इससे पहले भी हम बताया चूके हैं जो एक लाख से ज़्यादा का प्राइज मनी होता है इसके बाद इसके बाद जो है इस लिए जो आस पास के बहुत सारे गाँव के यहाँ पर भाग लेते हैं और क्रिकेट का आनंद लेते हैं और ख़ास कर के यहाँ पर ग्रामीण लोग भी वो देखने जाते हैं आज कल की जो है युवा वर्ग ख़ास कर के लड़कियाँ भी क्रिकेट में क्रिकेट खेलतीं हैं मेरे गाँव में लड़कियों का भी क्रिकेट टूर्नामेंट होता है जिसमें कई सारे गाँव की लड़कियाँ भी आ कर के सम्मिलित होती हैं उसका जो है